میں نے آخری کتاب جو پڑھی تھی وہ تھی پیر کامل اس کی مصنف نمیرہ احمد تھی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جینا کیسے چاہیے محبت کیسی کرنی چاہیے پھر بعد میں بچے ہو تو ان کی پرورش کیسی کرنی چاہیے اور جو بھی ہو حالات کیسے بھی ہو اوپر والے کا شکر کرنا چاہیے جیسا بھی اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ایمان داری سے کیسے زندگی گزارنی چاہیے کچھ وقت کے لیے صرف تکلیف ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے لگ لیکن ہمیں اس وقت میں بھی ایمان پہ چلتے ہوئے رہنا چاہیے اگر پیسوں کی تنگی کی وجہ سے لون نہیں لینا چاہیے ہمیں انٹریس کے کاموں سے دور رہنا چاہیے اس کے بعد اللہ مدد کرتا ہے اس کتاب میں کافی اچھا بتایا گیا تھا کاروبار کے بارے میں بھی تکلیف کے بارے میں بھی محبت کے بارے میں بھی اور بچوں کے بارے میں بھی جیسا ہم کرتے ہیں کل ویسے ہماری اولاد کرتی ہے ایسا اس میں بتایا گیا تھا